कागज़ात जो हमरे भाषा में मिलेगा तब तो सुविधे है अच्छे होगा खराब नहीं होगा मिलना भी चाहिए उसमें बैंक फ़ायदा घाटा जो हो आ हमको तो सुविधे होगा इस सब क्षेत्र क्षेत्रिय भाषा में मिलेगा तो ठीक है बहुत अच्छा है ये सब होना ही चाहिए इससे वो लोग इनभॉल्व भी बेशी होगा कुछ बेरोज़गारी भी खतम होगा उसमें यही सब फ़ायदा है उसमें और क्या फ़ायदा होगा फ़ायदा तो कुछ कुछ होबे करेगा बैंकिंग कागज़ात बैंक द्वारा होगा तो बहुत बढ़ियाँ है ठीक है